अभी हाल फिलहालमे जेछै ने तऽ हम दिनमे एकदिन जे छै नहि ऑर्डर करले रहिऐ अपनाले कि कहैछे ई कढ़ाइ पनीर ऑर्डर करले रहिए लेकिन भेले कि हमरा सडेन्लीसँ कतहुँ जाए पड़ले एकदमसँ कोचिङ्ग हमर जाए पड़ले हमरा अभी तऽ हम वेट कए रहल छी वेट कए रहल छी लेकिन अबिए नहि रहलछै कहलकै आओर मैम आधा घण्टा लगेगा ओते समय तऽ रहै नहि जे आधा घण्टा वेट घरपर इन्तजार करतिऐ तऽ फेर हम खेतिऐ तब हम जेतिऐ तऽ फेर हम ओकरासँ गप करलिऐ कि देखियौ माफी कए दिऔ हमराकेँ कीआकि हम आब इन्तजार नहि कए सकैत छी हमर ऑर्डरके कैन्सिल कए दिऔ लेकिन ओ करना नहि चाही ओकर तऽ बनि गेल होते आधा सामान ओकर तऽ बरबादी भए गेलै लेकिन हमर हमर भी मजबूरी रहै हम ओकरासँ कहलिए कि हमर कैंसिल कए दिऔ आओर जे पैसा हमर छै अगर अहाँ ओकरा किछु काटबैके इएह तऽ किछु परसेंट काटि लिअऽ आओर ओएह भेलेहँ कि जेना जे फोनपे हम करले रहिए तऽ उधरसँ ही ओएह फोनपे से ओ रिटर्न भए गेलै तऽ अहिने होइत छेै हमर सभक एतय